राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आप वहाँ जा कर सुकून प्राप्त कर सकते हैं और अगर वैलनेस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी योग सेंटर्स हैं जो लोगों को जो है एक बहुत रिलीफ़ देते हैं उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर जो है मानस योग क्लास है और उसके बाद भास्कर का ख़ुद का अपना योग सेंटर है उसके बाद नेचर क्योर सेंटर है यह सभी राजस्थान के अंदर है और आज वैसे राजस्थान के हर राज्य सॉरी हर शहर के अंदर जो है योग के लिए बहुत सी क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है और यहाँ पर हर स्कूल में भी अब जो है योगा की पढ़ाई करवाई जाती है मीन्स योग का नॉलेज दिया जाता है हाँ राजस्थान में अगर अतयादमी आध्यात्मिक दृष्टि से बात किया तो बहुत सारे स्कोप है और यहाँ आप जब जा कर देखते तो जैसे मंदिरों में देखिए इस मॉर्निंग में सुबह पार्क में देखिए और जो मेरे घर के पास जो एक मेहरानगढ़ फोर्ट है वहाँ देखे तो लोग वहाँ पूजा करते हैं वहाँ पूजा करने के बाद वहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं कि योग करते हैं भगवान को याद करो और योग से और योग के अंदर सूर्य नमस्कार कुछ ऐसे आसन करते जिनसे वह उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सके और इनके लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस भी है मैंने बता ही रखा है जैसे मानस योग क्लास है मेडिटेशन सेंटर है क्योंकि माना जाता है जेसे मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ अगर कोई व्यक्ति अगर दिन में दस मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लेता है तो उसका पूरा दिन अच्छा रहता और बहुत ही उसका जो दिमाग है बहुत ही तेज़ चलता है तो राजस्थान में ऐसी कही सेंटर्स बन गए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके योग को लेकर आध्यात्मिक द्रस्टी से लेकर इसके लिए राजस्थान बराबर कार्य कर भी रहा है और हमारा जो भास्कर इसका ख़ुद का योगा क्लास है नेचर क्योर सेंटर है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से योग के द्वारा योग सिखाया भी जाता है और योग के द्वारा लोगों को ठीक भी किया जाता है और मैंने ख़ुद ने वहाँ जा कर मेरा बहुत ही कोई नस पर प्रॉब्लम आने लग गई थी रीढ़ की हड्डी में तो वहाँ जा कर मैंने योग किया है और मुझे कहाँ से काफ़ी रिली भी रिलीफ़ भी मिला है